आऊट डोर एक्टिविटीज़ में क्रिकेट ऐं ट्रेकिंग मुंहिंजी फेवरेट गेम्स आहिनि जेंहिंमें क्रिकेट त मां नंढपण खां ई खेॾींदो आहियां जीअं पाण मस्ती में चऊं त घर जा कांच तोड़ण खां वठी ग्राऊंड ताईं नंढा हूंदा हुआसीं त घर जा कांच बि तोड़ींदा हुआसीं क्रिकेट रमदे मम्मी पप्पा जूं पाड़े वारनि जूं मारूं बि खाधलु आहिनि अहिड़ी रीति न हाणे वॾा थियूं था पिया त दोस्तार आहिनि सभु वॾा मिलिजी करे जां भाई पंहिंजे सोसाइटी में हिकु वॾो ग्राऊंड हूंदो आहे उते रमदा आहियूं खेॾंदा आहियूं मोस्ट फेवरेट गेम क्रिकेट आहे इन सां गॾु बि मां तव्हां खे चवां त ट्रेकिंग जूनागढ़ जो जेको गिरनार आहे उते ट्रेकिंग करण जो कुझु मज़ो ई अलॻि आहे सियारे में पाण वञूं था हा छा हुतां जी थधी थधी ऐं ताज़ी हवा हूंदी आहे तंहिं महिल उते ट्रेकिंग करण जो मज़ो ई कुझु अलॻि हूंदो आहे फ्रैंड सर्कल फेमिली आहियूं सभु गॾु वञूं त उतां जी यादियूं आहिनि उहे कॾहिं भुलाए ई न थियूं सघजनि उते मथे वही करे ॻाल्हाइणु ॿोल्हाइणु थधी हवा में विहणु अचणु वञण में जेके सभु गॾिजंदा आहिनि मस्ती करणु इहो कुझु अलॻि ई आनंद हूंदो आहे ऐं उन में सियारे में बि मथे वञूं था त थधी हवा हूंदी आहे जा कंहिं महिल चौमासो बि आहे न ट्रेकिंग करणु वञूं था त उते कंहिं महिल कंहिं महिल बादल बि हथ में ईंदा आहिनि त इन जो कुझु मज़ो ई अलॻि आहे ऐं जंहिं महिल बरसाति बि पवंदी आहे इन खां पोइ गिरनार जी जेके पहाड़ हूंदा आहिनि इन्हनि उन जा झरिणा जेके हूंदा आहिनि उन जो कुझु नज़ारो ई अलॻि हूंदो आहे उन जी कंपेरिज़न ई किथे न थी थी सघे पई सियारे में इलाही दफ़ा असांजो गिरनार जे पासे में दातार आहे उते दातार ते वेंदा आहियूं त असां उते बादलनि सां हथ में खणी रमियल बि आहियूं ऐं कंहिं महिल कंहिं महिल वार्तावरणु एतिरो सुठो हूंदो आहे त पाण खे इअं लॻंदो आहे मां बादलनि जे मथां वेहि तरी रहियो आहियां त उहो एक्सपीरियंस हिते कुझु अलॻि ई नज़ारो आहे जूनागढ़ जी जॻहि ई कुझु दिलि में अलॻि आहे गिरिनार पाण चई था सघूं की भाई हिते मोस्ट फेमस वस्तु आहे जूनागढ़ जी त इन में सियारे में आहे चौमासे में आहे इलाही अची करे आनंद वठणु जहिड़ो आहे इन जी यादियूं कुझु अलॻि ई ठहियलु आहिनि असांजे दिलि में त अचो तव्हां बि लाभ वठो इन शइ जो